ॿुधायो छा खपेव अचो भेण अचो हा हा तव्हां सही जॻहि ते आया आहियो हलो अरे बिल्कुलु बिल्कुलु नओं स्टॉक आयो अथव जाम हा न हाणे ई लथो अथव इलाही जाम वग कपिड़ा आयो आहे तव्हांखे छा खपेव कहिड़ी वैराईटी खपेव ॾिसो अची करे अथव अथव

हा हा बिल्कुलु तव्हां अ अघु चिंता न कयो तव्हांखे रिजनेबल लॻाईंदासीं असां तव्हां बेस्ट दुकान ते आया आहियो तव्हांखे सभु वैराईटियूं मिलंदियूं तव्हांखे कचो कपिड़ो बि मिलंदव सिॿियल ठहियल बि मिलंदव ॿुधायो तव्हां खे छा ॾेखारियांव ॾिसो चनिया चोली बि अथव लांचा बि अथव साड़ी बि अथव कची ड्रेसूं बि अथव हा हा अचो ॾिसो वठो ॾिसो हीअ साड़ी अथव हीअ लांचो अथव ही ड्रेसूं अथव घर में पाइण जी बि अथव ऐं शादी में बि तव्हां पाईंदव त लुक सुठो ईंदव हा वठो बि हीअ अथव ब्लू कलर अथव हीअ ॻाढ़ो कलर अथव हीअ साओ कलर अथव पीलो कलर अथव ॾिसो हीअ सुठियूं आहिनि न ही ॾिसो कॉटन जी बि ड्रेसूं अथव कॉटन साड़ी बि मस्तु अथव नई नई जातीअ आई अथव ॾिसो तव्हां खे साड़ियूं खपनि त साड़ियूं बि तव्हां ॾिसी सघो था हा तव्हां बिल्कुलु परवाह न चिंता न कयो पैसनि जी पैसा ठही पवंदा भाव थी वेंदो तव्हां इनमें पसंदि कयो कपिड़ो पसंदि कयो कहिड़ो कहिड़ो खपेव तव्हांखे पीस अलॻि कंदा वञो अरे बजट तव्हांजो थी वेंदो तव्हां ॾाढा झूना ग्राहकु आयो तव्हां चिंता न कयो पैसे जी असां तव्हां खां वधीक कोन वठंदासी हम्म हम्म ॾिसो ॾिसो तव्हां ही ॾिसो ही नओं स्टॉक आयो अथव ॾिसो हम्म लांचा बि नया आया अथव ॾिसो हां घणो हा दुल्हन लाइ नई नई वराईटी आई अथव ॾिसो ही बि हिन पासे पयो अथव हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु हे सुठो तव्हां तव्हां कलर कढो तव्हां जे हिसाब सां जेको तव्हांखे वणनि था न उहो सहु कढो माल तव्हां खे रिजनेबल लॻाईंदासीं असां हा आहिनि न आहिनि न तव्हां हिनमें पसंदि कयो न त वरी ॿियो बि माल अथव दूसरा माल बि ला बेटा वठो वठो ॿियो बि माल अचेव थो वेहो वेहो आराम सां ॾिसो माल हा हा ॾिसो ॾिसो ॾिसो ॿियो ॿुधायो ॿियो ॿियो चांहि पाणी पीअंदा हलो हा हा हा हा भले भले तव्हां हिन मां पीस कढी वञो तव्हां खे ख़बर त होम डेलिवरी थी वेंदव टेंशन न कयो तव्हां अघु जी बि कोई चिंता न कयो तव्हां बराबरि दुकान ते आया आहियो होलसेल में तव्हांखे बि मिलंदव तव्हां वैराईटियूं हा हा